कमु जे अलावा मुंहिंजा घणेई शौंकु आहिनि पर मूंखे वधीक जेको आहे पंहिंजी सोशल लाइफ में सोशलिजम में वधीक मज़ो ईंदो आहे छो त अॼु जे टाइम में माण्हू तमामु अकेलो थी पियो आहे ॿार बच्चा सभु घुमाइण लाइ ॿाहिरि निकिरी विया आहिन ऐं इनजे अलावा जेके उन्हनि जा वॾा माउ पीउ घरनि में रहजी विया आहिनि उन्हनि खे तरह तरह जी दिक़तियूं थियूं अचनि ओ असां जहिड़ा जेको माण्हू जिनखे भॻवान थोरो वक़्तु बि ॾिनो आहे ऐं शरीर बि ठीकु आहे त मां सोचिंदो आहियां की इन्हीअ वक़्तु खे ऐं शरीर खे छो न समाज जे उन ई हिस्से लाइ खर्च कजे जेको परेशानु आहे जिनखे उन्हनि जो साथ ॾिजे छो त अॼु माण्हू खे पैसे खां वधीक प्यार जी ज़रूरुत आहे कंहिं सां थोरी देरि प्यार जा ॿ बोल ॻाल्हाइजनि ऐं पंहिंजा सोशल खे दायरे खे वधायो वञे ताकी माण्हुनि खे एकांत पन एकाकी पन कोन्ह खले